उअ

जी जी असांजी बैंक में भैया खातो त मिनिमम पंज सौ रुपए खां खुलंदो आहे

एकाउंट खोलाइणो आहे तव्हांखे एकाउंट खोलाइण में भैया लॻंदुव तव्हांखे आधार काड हिकु फोटू आधार काड जी फोटो कॉपी खपे न ॿियों हिकु फोटू खपे ऐं हिकु आई डी ॿीं बि खपंदी आहे काई बि आई हुजे तव्हांजी कुझु बि हुजे पेन काड या वोटर आई डी काड कुझु बि हुजे पेन काड हुजे त ॾाढो बढ़िया हा पेन काड लॻंदो न पेन काड ऐं असांजे बैंक में ॾाढी सेवाऊं आहिनि भैया जेका तव्हांखे खपे क्रेडिट काड छाहे ॿियो पहले तव्हांजी इहा गुडविल ॾिसणी पवंदी आहे असांखे हुन खां पोइ क्रेडिट काड एलाउ थींदो आहे भई तव्हांजो टर्न ऑवर कीअं आहे टर्न ऑवर सुठो आहे क्रेडिट काड भैया घटि में घटि तव्हांजी पंज सत लख टर्न ऑवर हुजे हुन खां पोइ क्रेडिट काड एलाउ थींदो आहे चैक बुक जे लाइ घटि में घटि हज़ार रुपए वारो खातो हुजे न न हुन खां घटि हूंदो आहे त हुन में तव्हांखे चैक बुक एलाउ न थींदो आहे जी जी हुन में दिक़त आहे न भैया बिल्कुलु दिक़त ई दिक़त आहे हुन में लोन खपे पियो त लोन कहिड़े अगेंस में खपे तव्हांखे लोन त बैंक ॾींदी आहे साईं छो न ॾींदी लेकिन बिजनस पर्पस बिजनस लोन त मिली वेंदो हा खातो हुन लाइ त घटि में घटि पंज हज़ार रुपया हुजे ई हुजे खाते में ऐं लेकिन टर्न ऑवर ॾिसणो पवंदो आहे तंहिं खां पोइ हुन में बिजनस लोन इअं न मिलंदो आहे हुन में तव्हांखे फॉर्मेलिटीस हूंदी हिनजो फॉर्मेलिटीस अगरि जे पूरी कयो था ऐं बैंक जी रिक्वाएरमेंट हूंदी आहे जेका रिक्वाएरमेंट अगरि तव्हांजी पूरी थिए थी पेई त पोइ तव्हांखे लोन मिली सघंदो आहे

उहा त तव्हांजी रिक्वाएरमेंट पतो पिए न भई घणी लोन जी रिक्वाएरमेंट आहे तव्हांखे घणे जो लोन खपे सत लख रुपया हुन में तव्हांखे कोटेशन वग़ैरह ॾियणी पवंदी तंहिं खां पोइ असांजी टीम ईंदी आहे तव्हांजो दुकानु वग़ैरह ॾिसंदी आहे त अगरि लोन असांखे समुझ में आयो की हा भई हिते ॾियणो खपे त असां ॾेई सघंदा आहियूं लोन जी जी हुन में पूरी हुन में कुझु एक्स्ट्र्रा बि लॻंदा आहिनि हुन में तव्हांजी इंकम टैक्स रिटन वग़ैरह लॻंदी आहे गैरंटी लॻंदी आहे गैरंटीअ में बैंक गैरंटीअ में भई गवाह जी साइन वग़ैरह खपे उहो लॻंदो ऐं हुन खां पोइ जी जी

हा ॿुधाएजो भले जेके बि डाक्यूमेंट्स हूंदा असां ॿुधाए छॾींदासीं जॾहिं बि तव्हां ईंदुव बिजनस लोन में भैया बिल लॻंदा आहिनि जेको तव्हां कुझु वठो था कयो था हुन में कोटेशन ठाहिराइणी पवंदुव तव्हांखे उहा कोटेशन लॻंदुव भई जेतिरो लोन खपे हा तॾहिं त लोन मिलंदो न भैया पके जो कमु हूंदो तॾहिं लोन मिलंदो हूअ त लोन मिलंदो बि कोन न उहो त उहो त हा जी ठीकु आहे ओ के